युट्यूबानी हांव कोंकणी येयला प्रोग्राम हांव मराठी पळयतां मराठी प्रोग्रामान म्हाका सा रे ग म प खूब आवडटा झी मराठीचेर येतात शेनवार आनी आयतार णवांक येतात पयलीसून हांव पळयता पयली मुगदा मागीर प्रथमेश उर्मिला दनगर तशीं खूब जाणां गातालीं म्हाका ती खूब आवडटाली प्रथमेश लगाटे जालो खूबच आवाज बरो आसतलो तेजे आमकां खूब आवडटाले तशीच आमची गोंयची भुरगीं गेल्लेली समृध्दी शी तिरोडकर ते बी खूब बरें गाताले तो प्रोग्राम आमी केन्नाच सोडिनासली णव ते धा झी मराठीचेर प्रोग्राम आसा जाल्यार आतां बी परत दुसरें हें चालू जाल्यार धाकट्या भुरग्यां खातीर ते बी आवडटा धाकटी भुरगीं बी बरीं बरीं गातात तीं आमचें गोंयचे बी भुरगे थंय गेल्यात गावपाक आनी ते मुजीक हे ते वादंग आसता ते बी बरे वाजयतात हे बी तेंकां बी बरे पार्टिसिपेट करून घेतात ते वैशाली सामंत अवदूत गुप्ते हे जज आसता सुरेश वाडकर मागीर सलील कुरकर्णी तेंचे सद्दां पळोवपाक म्हणजे आमकां अशें म्हाका इंट्रस्ट दिसतालो की ते आयज तो सबंद वीक भर आसपाचो प्रोग्राम कसो पूण ना तो दोनूच दीस आसतालो आनी ते दोन दिसांक ते बरें अशें एंटरटेनमेंट अशें आमचें प्रोग्राम पळोवच्यो की आमचें एन्टरटेनमेंट जातालें